जेह्ड़ा चुआमां दुद्ध होंदा ऐ ते मतलब होंदा ऐ जियां कि एह्आं दा ऐ जियां लैंदा कि एह् मतलब सामनै खड़े होइयै चोआई लैंदा ऐ ते ओह्दे दुद्ध बिच होर दोधी आंदे न घर घर देने आस्तै दुद्ध ते ओह्दे बिच बड़ा फर्क होंदा ऐ दोधी बिच अज्जकल यूरिया हैल मलाई लैंदे न बिच ओह् मलाई लैंदे न कुछ ना कुछ मलाई लैंदे न जियां अस चुआमां दुद्ध लैने ई जन्ने ते अस खड़े रौहन्ने आं ते जियां गां दा चोआ दे मज्झा दा चोआ दे ते अस खड़े रौहन्ने आं दिक्खदे रौहन्ने आं उस च कोई मलावट निं होंदी ते ना ओह्दे च फैट होंदी ओह् समझो कि ओह्दे च खालस दुद्ध होंदा ऐ ते ओह्दे च ते आपें तुस उस दुद्ध दा देहीं जमाओ ते उसी छोलो ते मक्खन कड्ढो ते मक्खन कड्ढियै घ्यो बनाओ ते उस दुद्ध च बड़ी ताकत होंदी ऐ ते जेह्ड़ा हून पैकेट आह्ले बी बड़े चले दे न कंपनियां बड़ियां आई गेदियां न वेरका आई गेदी ऐ अमूल आई गेदी ऐ ते कंपनियां बड़ियां न ते उस दुद्ध बिच फैट डइओऊ़ बी होंदी ऐ ओह्दे बिच बी मतलब होंदा की पैकेट बंद ऐ पर जियां मैंह् ते उनें गवां गी अस गमां दे आं ते उनेंगी अस छटाला पा दे आं ते ओह् पा दे मतलब की आक्खदे छिलका पा दे आं भो पा दे आं ऐ ना ओह्दे कन्नै साढ़ा पता केह् होंदा कि ओह् दुद्ध जियां गौ गी अस ओह् मतलब हर चीज़ देआं गे जिस तरहां छिलका दिन्ने आं होर खल पाई दिंदे आं खल कन्नै मैंह् ते गां गी ताकत मिलदी ऐ ओह् छटाला बी होंदा ते छटाला अस भी भो च मिक्स करियै उसी खलाने आं ते जो गां खाए गी ते असेंगी ओह् दुद्ध बी शैल मिलना ते हून पैकेट ऐ ते पैकेट च होंदा ते ओह्बी ठीक ऐ पर ऐ होंदा ओह्दे बिच मतलब फर्क होंदा बड़ा फैट होंदी ऐ जिसी अस आक्खनै मोटापा बी आई सकदा जिसी अस आक्खनै ते अस घर आक्खनै आं गावा ते ओह्दे कन्नै साढ़ा मतलब ते मतलब कि इक्क पंथ ते दो काज होई जंदे ते असें गां बी रक्खी लेई ते उसदी सेवा बी करी लेई गोहा बी चुक्की लैआ ते पत्थी बी लेआ सबकुछ करी लैआ ते एह् ऐ की मतलब जादै तों जादै असें ई समझो की घर दा दुद्ध ई चुआमां दुद्ध ई जादा ठीक लगदा पसंद ऐ जादा ते ओह्दे च संध्या दे गां दा दुद्ध संध्या कुसै गी बी दैओ ते बच्चे गी बी देओ ते उस च बड़ी ताकत होंदी ऐ गां दे दुद्ध च बहोत ई ताकत ऐ ते तुस कोई बी चीज़ ऐ ते उसी फटाइयै तुस पनीर बनाई लैओ ते अगर पैकेट दा ते उसी तुस फटाई निं सकदे ते ना ई उसदा तुस पनीर बनाई सकदे ओ ते इस दुद्ध दा तुस पनीर बनाई लैओ जमाई लैओ ते जमाइयै तुस छोल्ली लैओ ते छोल्लियै तुस उसी मक्खन कड्ढी लैओ मक्खन कड्ढियै ते अपना देसी घिओ घर दा बनी जंदा ऐ ते ना इस च कोई मलावट ऐ ते ना इस च कोई कुछ बी निं ऐ ते जो की ओह् सेह्त आस्तै बी बड़ा शैल ऐ ते होर बी घर दे दुद्ध दी मतलब कुसै कन्नै एह् बी निं कोई रीस बाहर दे दुद्ध कन्नै बी नेईं ते जो घर दी चीज़ ओह् घर दी गै चीज़ ऐ अपने अपने हत्थुं अपने समझो बनाई दी होंदी ऐ आपें गां दा दुद्ध चोना मंज्झें दा दुद्ध चोना ते केईं बार मतलब धार कड्ढदे कड्ढदे मूंह् च धार पाये दे होंदे न कि ओह् दुद्ध इक्क किस्म समझो बड़ा ई फायदेमंद ऐ हर कुसै आस्तै बहोत ई फायदेमंद ऐ कन्नै कुसैगी बमारी निं लगदी सो मतलब बमारियां दूर ई रौहंदियां क्योंकि अपने कड्ढे दा दुद्ध होंदा ऐ हत्थै दा होर उनेंगी हर चीज़ समझो पैह्लें जेह्ड़े हे दिंदे हे ई ते अज्जकल जेह्ड़ी ऐ तरहां तरहां दियां कंपनियां चली पेदियां न दुद्धा आह्लियां ते घर दे दुद्ध नाल कोई मुकाबला निं ऐ जियां ते इस कारण में ते इयो सलाह दिन्नी आं कि अपने घर हून जगह बी लोकें कोल घट्ट ते जगह बी देगे जां नेईं देगे गावां मंज्झां कोई ना कोई रक्खदा अपने घर बी ते बक्करी रक्खी लैंदा ऐ चलो बक्करी दे कन्नै बक्करी दा दुद्ध बी बड़ा फायदेमंद ऐ ते कुसै गी डेंगू होई गेआ जी चलो देओ बक्करी दा दुद्ध ते बक्करी दे दुद्ध कन्नै सेल्ल बी ठीक बनदे न ते रेड सैल्ल जेह्ड़े होंदे न ओह् सैल्ल दे बी नी पूरे करदी ऐ बक्करी दा दुद्ध बक्करी दा दुद्ध बी दमाग आस्तै फायदेमंद ऐ ते गां दा दुद्ध ते ऐ गै ऐ ई ऐ गां दे दुद्ध च ते मां दे दुद्ध च कोई फर्क निं ऐ ते तां ई आक्खदे न की पशु पालन आपें करो पशु रक्खो ते ओह्दी सेवा करो ते सेवा बिच समझो की आपें छटाला कुतरो आपें ओह्दे च घ्यो पाओ लाओ खाओ खल्ल मिलाओ छिलका मिलाओ ते ओह्दे ई मतलब की तुस करो ते करी करियै ते गां दी सेवा बी होई जंदी ते अपने आस्तै दुद्ध बी शैल मिली जंदा ते जेह्ड़े चौआमें दुद्ध न चुआमें दुद्ध आह्ले ते बथ्हेरियां मलावटां करदे न ते सुनेआ कि ओह् मतलब यूरिया मलाई लैंदे न यूरिया जेल्लै तुस दुद्ध छानगे ना ते ओह् थल्लै पाऊडर जेहा बनी जंदा ना ओह्दे उप्पर मलाई आंदी ऐ ते ना कुछ आंदी ऐ ते ओह्दी इंया मुश्क जेही बी आंदी ऐ दुद्ध बिच ते एह् ऐ कि जो घर दी चीज़ ऐ सो घर दी चीज़ ऐ होर जेह्ड़ा दुद्ध दा रेट ऐ जेह्ड़ा बी एह्दा मतलब एह्बी फिक्स रक्खे दा ऐ गौरमेंट नै हून ते चलो देहरियां बड़ियां बनी गेदियां न ओह्दे कारण अपनी मन मर्जी दे लोग चार्ज लगांदे न कोई पंजाहं रपे लगाये करदा कोई सट्ठ रपे मंग्गे दा ते जेह्ड़े आंदे न मतलब एह् दोधिये ते एह् इंदी तुस गल्ल गै निं पुच्छो ते इंदे दुद्ध बिच ना ते मतलब केह् मलावट कीती दी होंदी ऐ इन्ने लोकां नै

ते बक्करी दा दुद्ध बड़ा ई कुसै गी डेंगू गै होई जाये कोई चिकनगुनिया कोई पिच्छें जेहे बुखार जेह् चले दे हे ते लोग ढुंढन बक्खरी दा दुद्ध ते दुद्ध बक्करी दा किन्ना चार सौ रपेआ किलो बिकेआ मिगी आपें चिकनगुनियां होई गेआ ते आक्खन लग्गे की बक्करी दा दुद्ध पियो ते दोधिया बोल्लेआ चार सौ रपेआ किलो इस कारण चलो बक्खरी दा साईज़ बी छोटा जेहा होंदा घर ई रक्खी लैंदा ऐ